म्हाका सुंगटाचें हुमण करपाक आवडटा आनी ताका सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणल्यार तीं सुंगटां निवळ करून घेता हांव ताज्या उपरांत नाल्ल एक नाल्ल काततां ताज्या उपरांत तातूंत भितर ओली कोथंबीर घालतां सुकी कोथंबीर घालतां सुकी मिरसांग घालतां आमठाण आमठाण ना जाल्यार अटंबाचें जीं सोलीं आसतात तें घालतात अशें करून ताका ताचें आळेण करता आनी ताच्या उपरांत कांदो टमाट तळसून तातूंत भितर आळेन घालून सुंग सुंगटां घालून हांव कडी करता